हेल' रिंकि रिंकि ना अ नोंथाङा मानो य'गायाव फैथाराखै य'गायाव मानो फैथाराखै य'गायाव य'गा सेन्टाराव

हेल'

अ ओंखायनोथ' गाबोननिफ्राय रेगुलार फैदो दे माने फैथाराखै नालाय ओंखाय सोंहरनाय जाबाय ओमफ्राय नोङो य'गाखौ न'आव खालामबाय थादोंना थायाखै मा मा समाव खालामबाय थादों नोंथाङा ओमफ्राय बेलासियावबो खालामनांगौ य'गाखौ खालामनायनि सिगां जेबो जानाङा बेनिफ्राय य'गाखौ खालामखांनायनि उनावबो जेबो जानाङा आदा घण्टासो जिरायनानै बेनि उनावसो माबा मोनसे जानांगौ य'गा खालामनायनि थाम बा नै घण्टा सिगांबो जा जानायनि थाम बा नै घण्टानि उनावसो जों खालामनांगौ माने जाखांनायनि लोगो लोगो खालामजाया मानोना जों जानाय आदारा थाब हजम जाया नालाय ओंखायनो थाम बा नै घण्टासो थानांगौ आरोना होमब्लासो खालामनांगौ बिदिनो सिगाङावबो फुङाव बा बेलासे खनसे खालामब्लाबो जायो दैलि खालामबाय थानांगौ आरोना होमब्लानिया हेल्थआ मोजां थायो नोंनि हाइटआ एसे गुसुं नालाय ओंखायनो गोजौ जानायनि यगाखौ खालामबाय थाब्ला थाब गोजौ जागोन आरो बेनिफ्राय आरो औ आं बे क्लासाव फोरोंदोंमोन ना आखाय फारनैखौ गोजौथिं माबानानै आथिंखौ गोजौ खालामनांगौ ओमफ्राय आखायखौबो थिखांनांगौ आरोना ओमफ्राय बाज्लनांगौ बिदिनो क्लासाव फैब्ला रेगुलार फोरोंगोन आरो फै फैबानो जाबाय गाबोननिफ्राय जागोन्ना औ फुङावनो फै औ दे दे थेंकिउ